हलो जी तव्हां दीपक सर था ॻाल्हायो मां दिव्या मैडम थी ॻाल्हायां हा जी बढ़िया तव्हां ॿुधायो अच्छा हा तव्हां जे अञा विद्यालय में स्कूल में पंद्रहं अगस्त जी तयारी हलंदी हूंदी पोइ तव्हां छा छा था उन ते अञां कार्यक्रम करायो अच्छा अच्छा जी हा हा अच्छा अच्छा अच्छा पोइ अञां ॾाढा सारा

हा जी जी अच्छा अच्छा त पोइ तव्हां ॾाढा सारा देश भक्ति गाना बि अञा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखिया हूंदा अच्छा अच्छा पोइ हुननि जो स्वागत वग़ैरह जो बि कार्यक्रम रखियो हूंदव ऐं स्वागत गीत बि रखियो हूंदव हा ॿार पाड़ी में

अच्छा अच्छा पोइ नाट नाटक कहिड़े विषय ते रखियो अथनि अच्छा अच्छा हा पोइ निब जी जी अच्छा हा अच्छा हा हा असां बि असांजे स्कूल में इहे सभु तयारियूं कयूं आहिनि न हा त हिन दफ़े स्कूल ते मिठाई ते उहा बूंदी ऐं तव्हां

जी अच्छा हा हा उहा अञां गर्मी आहे त पोइ थधे जी बि व्यवस्था कई हूंदनि न हा हा हा हा अच्छा ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल